گڈ مارننگ سر جی میں اسٹیسنری ساپ کا آنر بات کر رہا ہوں بتائیے آپ کو کیا چاہیے تھا جی میرے پاس پین بھی ہے ٹیپ بھی ہے سیزر بھی ہے اور پنچنگ مشین نیو اگروال والی کمپنیوں کی ہمارے پاس اویلیبل ہے آپ کو کیا چاہیے جی دوسری یہ اچھی کمپنی ہے کوائلٹی بھی اس کی بڑھیا نکلتی ہے اور دوسری بھی ہے لیکن وہ اتنی بہترین کوائلٹی کی نہیں ہوتی ہمارے پاس لیکن یہ نیو اگروال والے کی ہمارے پاس بہترین ہے آپ کو کون سی چاہیے پین چاہیے ٹیپ چاہیے یا پنچنگ مشین چاہیے یا آپ کو جی بتائیے کس چیز میں ڈسکاؤنٹ چاہیے پین میں چاہیے ٹیپ میں چاہیے یا پنچنگ مشین میں چاہیے یا اچھا سیزر میں چاہیے جی ہمارے پاس سیزر ہے آپ کے بتا دیتے ہیں پانچ روپے کا اویلیبل ہے اور دوسرا پین ہے ہمارے پاس پانچ روپے سے لے کے سو روپے تک کا اویلیبل ہے اور دوسرا ٹیپ ہمارے پاس پانچ روپے سے لے کے تین روپے دو روپے دس روپے پندرہ روپے تک کی ہے جی چھوٹ ملے گی لیکن آپ کو عدد متعین کرنے پڑیں گے دو دو عدد چاہیے یا تین عدد چاہیے یا آپ کو سو چاہیے یا کیا لے رہے پچاس چاہیے یا تیس چاہیے یا چوبیس چاہیے یا پچیس چاہیے چار چار درجن جی آپ کو مل جائے گا بارہ چوک اڑتالیس یعنی کہ آپ پچاس قلم لینا چاہتے ہیں جی آپ کو پچاس قلم مل جائیں گے پانچ روپے کا قلم آپ کو تین روپے میں پڑے گا اور آپ کو سیزر جو ہے آپ کو تین روپے والی ڈیڑھ روپے میں پڑے گی اور دوسرا آپ کو ٹیپ تین روپے والی دو روپے میں پڑے گی اور تیسرا پنچنگ مشین ہمارے پاس بیس روپے کی ہے وہ آپ کو اٹھارہ روپے کی ملے گی اب بتائیے جی آن لائن آن لائن کا آڈر بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے لیکن اس کے آپ کو پیمنٹ جمع کرنا پڑے گا اور اس پہ آپ کو جو ڈیلیوری دے کر جائے گا اس کی قیمت دینی پڑے گی جی بتائیے کتنے کتنے جی آپ کو ٹیپ چار درجن چاہیے پنچنگ مشین چار درجن چاہیے ایسے ہی ایسے نا جی جی ربڑ بھی چاہیے اور آپ کو سیزر بھی چاہیے یہ آپ کا آڈر نوٹ ہو چکا اور آپ کو کس ڈیلیوری پر بھیجنا ہے آپ ایڈریس بتا دیجیے کال کرنے کے لیے دھنیہ واد